جی اسلم ٹور اینڈ ٹریویل ایجنسی میں آپ کا سواگت کرتے ہیں سر بتائیے کون سا مندر سر ستیہ نرائن جی بتائیے سر دس بارہ لوگوں کا گروپ ہے سرآپ کا ایک سر دلّی میں دلّی میں سر گھوم آ ٹھیک ہے مِل جائے گی بس سر دلّی میں کہاں گھومنا سر کئی جگہ ہیں سرلال قلعہ ہے جامع مسجد قطب مینار اور آپ کا اِندر پرستھ پارک ہے سر کافی ساری جگہ ہیں بتائیے آپ کو پورا دلّی کا ٹریویل کرنا ہے یا صرف کچھ کوئی چنندہ جگہ ہیں جہاں پر آپ گُھومنا چاہتے ہیں جی جی لال قلعہ یا قطب مینار ٹھیک ہے سر تو آپ بارہ لوگوں کا پورا گروپ ہے تو میں آپ کو بتا دوں تقریباً آپ کا اِس میں خرچا آئے گا پنندرہ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ میں جی نہیں پورا آپ کا گروپ دِلی میں ہی ہے نہ آپ کا تو پوری آپ کے پورے گروپ کے ٹریویل کا جو دِلی میں آپ جہاں جہاں گھومنا چاہتے ہیں اُس کا جو آپ بتا رہے ہیں ہم اُسے مندر کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں لال قلعہ جامع مسجد تو اُس کے اُس کا آپ کو جو ہے پندرہ سے بیس ہزار روپیے کا کرایہ آپ کا پڑے گا اُس میں جو ہے سر کھانے وغیرہ کا جو آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ کا اپنا خرچہ ہے سر جی سر کمپنی کی طرف سے جو ہماری ٹور اینڈ ٹریویل کمپی ہے وہاں سے آپ کو اُس کی طرف سے آپ کو کھانے وغیرہ کا کچھ نہیں ملے گا سر سر واپس آپ کو پک کہاں سے کرنا ہے سر کہاں سے پک کرنا ہے ٹھیک ہے سر تو ہم آج آپ کو مارننگ میں دس بجے وہاں سے پک کریں گے اور شام کو پانچ چھ بجے آپ کو ڈراپ کر دیں گے آج سر کیونکہ آپ نے دو تین دو ہی تین جگہ بتائی ہیں تو اتنا ٹائم وہاں لگنا نہیں ہے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر ہاں تو ٹھیک ہے میں آپ کی بکنگ لے لیتا ہوں سر اور جو ہے آپ کو کل ڈراپ کر آپ کو جو ہے ہم پک کر لیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک